पन्नास हजार सशें पंचात्तर पंच्याणव हजार दोनशें तीन सत्तर हजार एकशें पंदरा एक लाख वीस हजार तीनशें तेरा एक लाख धा हजार दोनशें पांच